हैलो नमस्ते मैम तुसें मिगी असाइनमेंटां दित्तियां न बनाने गी मिगी हां ते में निं हैन बनाई दियां अं'ऊ बमार ही मिगी डेंगू होई गेदा हा ते ओह्दी डेट अग्गें करी ओड़ो तुस हां बमार ही मी दोआई चला दी ऐ अज्ज बी चैक कराया तुस अग्गें देई ओड़ो फ्ही तुसें अं'ऊ पूरियां बनाइयै देई ओड़गी कोई निं तुस दो त्रै दिन डेट अग्गें करी ओड़ो ना फ्ही तुसेंगी देई ओड़गी में हां हां बमार ही तां गै ठीक ऐ लाई लैगी ठीक ऐ कोई निं लाई ओड़गी उ'नेंगी ठीक तू दो त्रै दिन अग्गें करी ओड़ो त्रै तरीक पाई ओड़ो ओह् त्रै तरीक दी पाई ओड़ो ठीक ऐ हां ठीक ऐ ठीक ऐ